हैलो नमस्ते हा हा तव्हां केर था ॻाल्हायो हा ओके हा हा ॿुधायो हा हा अच्छा इअं मतलबु मतलबु कहिड़े फ़ंक्शन ते वञिणो अथव ऐं हेॾो हेॾी हफ़्तो छुटि थोरी हूंदी आहे इस्कूल मां न न न न न न अंकल तव्हांजो छोकिरो पहिरियां ई विक आहे पढ़ाईअ में बि ॾाढो बुक्स बि अनकंप्लीट हूंदियूं अथसि हींअर मथां एग्ज़ाम अचणु वारी आहे हुनजी असां रिविजन तयारियूं वेठा करायूं क्लास में त इअं कीअं मां तव्हांखे छुटी ॾेई सघंदमि छोकिरो छोकिरो तव्हांयो छुटियूं बि ॾाढो कंदो आहे मस्तियूं बि कंदो आहे क्लास में असां हुनखे कवर कराइण जी कोशिशि कंदा आहियूं पर उहो पढ़ाईअ में वेसे बि सभिनी खां थोरो विक ई आहे समुझो पर तव्हां हेॾा ॾींहं त छुटी न ॾेई सघंदासीं तव्हां ऑफ़िस ते अचो स्कूल में लीव सर जो पेपर ठाए ॾियो हुन लाइ तव्हांखे हिते स्कूल अचिणो पवंदव तंहिं खां पोइ मां तव्हांखे हेॾनि ॾींहंनि जी न पर ॿ टे ॾींहनि जी छुटी लिखी ॾेई सघां थी ठीकु आहे अंकल तव्हां हिकु बार स्कूल अचो रूबरू मिली वठो ॾीसूं था मूं सां कुझु थींदो त मां तव्हांखे करे ॾींदमि ओ ओ थैंक्यू अंकल ओके ओके